ہیلو سر كیا ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے جی مجھے میرے ساتھی نے آپ كا نمبر دیا ہے مجھے ایک گاڑی كی ضرورت ہے سیلف ڈرائیو كے لیے سننے میں آیا آپ كرایے میں دیتے ہیں تو مجھے كرایے پر لینے كی ضرورت ہے جی تو مجھے مسوری ٹہلنے جانا ہے میرے كچھ ساتھی اور دوست بھی ساتھ میں ہیں تو آپ كتنے كرایے میں دیتے ہیں كتنے روپئے میں فی گھنٹہ اچھا سر چار سو سر یہ تو زیادہ ہو رہا ہے تھوڑا كم كیجیے كیونكہ ہمیں دور تک جانا ہے

اور كیا نام ہے ہم ڈرائیو كرنے كے لیے آپ كی گاڑی لینے كے لیے كتنے كیا كیا ڈاكیومینٹ جمع كرنے ہوں گے اچھا ٹھیک ہے سر میں آپ سے كانٹیكٹ پھر كرتا ہوں